हाँ हम हार्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ए आई मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका उपयोग हम गैम्स में सर्वाधिक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सोफ्टवेयर है जो कि गैम्स में गैम्स को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है ए आई ए आई मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है आर्टिफिशियल इंटेलिनेंट्स मानव के जीवन को आरामदायक बनाते जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम्स में चलाने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि पबजी है मारियो है आदि गैम को हम चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग किये जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मानव अपने जीवन को आरामदायक बनाता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि मानव जीवन को बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाता जा रहा है